जोधपुर में मनाए जाने वाले अन्य उत्सव हैं जैसे कि तिल संक्रांति है तिल संक्रांति है रक्षाबंधन है रक्षाबंधन है कृष्ण जन्माष्टमी है दीपावली है पंद्रह अगस्त है छब्बीस जनवरी यहाँ पर हर प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं हर त्यौहार को हम अच्छे से मनाते हैं हर संस्कृति को हम इन्जॉय करते हैं उन संस्कृति को इन्जॉय करने के बाद में ये पता चलता है कि ये किस प्रकार की संस्कृति है हमें बहुत अच्छा लगता है उस दिन हम उस दिन हर हर त्यौहार को एक अनोखे अंदाज़ में मनाया जाता है क्योंकि अनोखे अंदाज़ में त्यौहार मनाएंगे तो हमें उतनी ही खुशियाँ प्राप्त होती हैं कि हमारे यहाँ हमारे जोधपुर ज़िले में हर त्यौंहार एक मिली मिलावट होती है जिसके कारण सब सब लोग मिलकर एक अच्छा सा त्यौहार मनाते हैं सब लोगों को ये जानकारी प्राप्त होती है किस तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं अन्य राज्यों में ये त्यौहार नहीं मनाए जाते हैं लेकिन हमारे यहाँ हर प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं हम सब लोग सारे अवसर साथ में मिलकर मना मनाते हैं हर त्यौहार को इंजॉय करते हैं अलग सब त्यौहार पर अलग अलग फ़ैसलिटी करते हैं अलग अलग अलग अलग डेकोरेट भी करते हैं उनके बारे में ये भी देखते हैं कि यहाँ के कौनसे त्यौहार में कौनसा अच्छा लगेगा कौनसा नहीं लगेगा लोगों लोगों को बुलाते हैं रिश्तेदारों को बुलाते हैं हम भी उनके घर पे जाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं और मज़े करते हैं